پانی کو فلٹر کرنے کے لیے اور صاف کرنے کے لیے ویسے تو بہت سارے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں لیکن ہمارے گھروں میں عام طور پر یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے کہ کپڑے کی جالی لگائی جاتی ہے اور کپڑے کی جالی جیسے پیوری واٹر پیوریفائی کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ کپڑے کی دو تین تھیلیاں جو سوتی کے کپڑے ہوتے ہیں ان کی دو تین پرت استعمال کی جاتی ہے پہلے پرت میں جو ہے جو کنکڑ پتھر ہوتے ہیں یا جو ایسے ہوتے ہیں پتھر یا چھوٹے موٹے جو آرٹیکلس پارٹس پارٹس ایسے ہوتے ہیں کوڑے کرکٹ کے وہ اس میں چھن جاتے ہیں اس کے بعد ہم یہ کرتے ہیں کہ جو دوسرا پارٹ ہے پانی چھن کے جب دوسرے پارٹ میں جاتا ہے تو وہ اور زیادہ پیوریفائی ہو جاتا ہے جو اس میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ بہت مہین ہوتا ہے بہت باریک کپڑا ہوتا ہے پھر اس میں وہ چھن جاتا ہے اور تیسرے پارٹ میں آتے آتے پانی ایک دم سے صاف ہو چکا ہوتا ہے اور صاف ہونے کے بعد وہ تیسرے پارٹ سے ہو کر کے ایک دم سے کلین ہو جاتا ہے اور نارملی عام طور پر کلورن کا استعمال کیا جاتا ہے کبھی ہم کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے ہیں